वाॅशिंग मशीन वाॅशिंग मशीन का जो पॉजिटिव रिव्यूव है पहले हम हाँथ से कपड़ा धोते थे लेकिन वाॅशिंग मशीन जब से आ गया तो हम वाॅशिंग मशीन में कपड़ा डाल देते हैं औ कपड़ा जो है वो मिनटों में ही धूल जाता है वो उसमें ऑन ऑफ करने के लिए दिया रहता है कितना मिनट का सेट कर दो कितना मिनट का हमे सेट करना है उतना मिनट हम सेट छोड़ देते हैं और अपना कुछ काम करते रहते हैं और जब वो धुल जाता है तो वहाँ पे से एक आवाज आता है तो हम लोग जा के वाशिंग मशीन बंद कर के उसमें से अपन धोके और उसको सुखा लेते हैं